گھٹنے کا علاج تو بہت سارا ہے لیکن آج کل کے بوڑھے پرانے کو دیکھتے ہیں اگر کسی کو گھٹنہ میں درد ہوا ییر میں درد ہوا ہاتھ میں درد ہوا سر میں درد ہوا گھٹنے میں درد ہوا تو کیسی کیسی جڑی بوٹیاں کا استعمال کرتے ہیں پودے پیڑ پودے کا پتے استعمال کرتے ہیں اس پر لگاتے ہیں تیل لگاتے ہیں پھر اس کو دبا دبواتے ہیں تب ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کیسی کیسی جڑی بوٹیاں کا استعمال کرتے ہیں پیڑ پودے کا استعمال کیا جاتا ہے کسی کو کام کرتے کرتے درد ہونے لگتا ہے کسی کو ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے کسی کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں پیر میں گھٹنے میں درد ہونے لگتا ہے تو یہ سب کا علاج بہت سارے بوڑھے پرانے کو دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی جڑی بوٹیاں کا استعمال کرتے ہیں اس پر لگاتے ہیں پتے وغیرہ لگاتے ہیں تب تیل وغیرہ لگاتے ہیں مالش کیا جاتا ہے تب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سارے علاج ہے گھٹنے کا گھٹنے میں درد ہونا اور بہت سارے جڑی بوٹیاں کا استعمال کرنا اسی طرح بہت سارے علاج ہے گھٹنے کا اگر کسی کو گھٹنے میں درد ہوا تو تیل لگاتا ہے مالش کرواتا ہے مالش کرنے کے بعد کیسی کیسی جڑی بوٹیاں کا استعمال کرتے ہیں اس پر لگاتے ہیں تیل وغیرہ لگا کے مالش وغیرہ کرواتے ہیں مالش کرنے کے بعد تب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہوکے تب پھر وہ چلنے لگتا ہے چلنے کے بعد وہ آرام فرماتا ہے آرام فرمانے کے بعد تب جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو درد وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح بہت گھٹنے کا علاج بہت سارا علاج ہے آج کل کے بوڑھے پرانے کا دیکھتی ہوں تو بہت سارے جڑی بوٹیاں کا استعمال کرتے پتہ نہیں کون کون سا جڑی بوٹیاں لگاتے ہیں پھر پودے کے پتے وغیرہ لگاتے تیل وغیرہ لگاتے ہیں بہت سارے چیز گھٹنوں کا علاج بہت ہے تو گھٹنوں کا علاج یہی سب سے ہوتا ہے اور گھٹنے میں درد ہوتا ہے پیر میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے ہاتھ میں درد ہوتا ہے ٹھو گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو یہ سب جڑی بوٹیاں لگاتے ہیں تیل لگاتے ہیں مالش کرواتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میڈیکل میں دوائیاں کرواتا ہے دوائیاں کرنے کے بعد تب جاکر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہی سب گھٹنے کا علاج ہے